जियां के हुन अस बूह्टा लाने दी गल्ल करचै ते ओह् जेहका मेरा जेह्का इयां मतलब बचपन दा ओह् बी ऐ हा के मैं एसे ए नेह् कम्म करने ते ओह् जेह्का बूह्टा ऐ ते ओह् मेरा फ्रूट दा बूह्टा ते ओह् ऐ स्हाड़े घर मरूदें दा बूह्टा ते ओह् मैं स्हाड़े बाहर लग्गे दा बेह्ड़े च ते ओह् बूह्टा जेह्का मरूद शैल लग्गदे ओह्दे पर मिट्ठा मरूद हुंदा लाल मरूद होंदे ते दिल बी खुश होंदा मतलब अपने मरूद बी खाने मरूद खाने नै जेल्ले चाट बनाइये नींबू शीम्बू लून शून पाइयै

इयां गै हुन एह् एस्स दा बूह्टा हुन सोचा दा के मैं एक दो और बूह्टा लाना मरूर खंदे रौहना और जेह्के औने आह्ले मेरे जागत होने ओह् बी खान नन्द लैन सारे घरे आह्ले घरा आह्ले आपूं दादा होरें लाए दा पैहले दा हा बूह्टा ते बहुत ज्यादा मिट्ठा मरूद ऐ औंदे हत्थें दा होई बी जंदे हुन मेरे हत्थें दा बी होई के जाना इयां मैं सोचे दा की होई जाना चाइदा लग्गी बी जंदा अगर कोई दिक्खे कोई जेकर सेवा करना पौंदी बूह्टे दी फ्ही मतलब शैल खाद्य खुद देनी पौंदी इसी पानी पूनी देना पौंदा फ्ही नुआढ़ी केयर करना पौंदी डंगरें कोला बचाना पौंदा डंगर उसी कुते खाई नी छोड़न जो बी ऐ इयां गै हुन बूह्टा में इयै लाना ते अजें मी लाए अजें होर में लाने बी हैन बहुत सारे मैं सोचा ना एह्दा बगीचा लाया जाए अपने फ्रूटें दा कारोबार होऐ कन्नै फ्रूट खंदे रौह्ना कन्नै बेचदे रौह्ना कन्नै जिस जेह्की चीज इयां मनै गी खुश लग्गे ते ओह् असें करनी बी चाहिदी और ओह् चीज दी कैंड बी लग्गदी ते इयां के हुन फ्ही मैं लाने बी हैन ते घरे आह्ले हुन मैं सोचा दा पंजाब दा जाइये बूह्टे इन्ने शैल बधिया मरूदें आह्ले ते फ्ही ओह् असें घर लाने फ्ही मतलब पैहले सेवा करनी डंगरें माल कोलूं बचाना मतलब खाई नी छोड़न ते अस बूह्टें दी सेवा करगे ते ओह् चीज स्हाड़े आस्तै बी ठीक ऐ ते ओह् मैं करना बी ऐ कि खाना पीना नंद लैनी मजे लैने क्योंकि इयै दिन न करना बी चाहिदा क्योंकि एह् नी कम्म गलत कम्म ते ऐ नी शैल कम्में गी चेर लाना बी नी चाहिदा और एह् चीज होनी चाइदी जज्बा होना चाहििदा किश कम्म करने दा ते ओह मैं जियां तुसेंगी सनाया कि मरूदें दा बूह्टा ते बहुत सोहना बूह्टा मतलब शैल फ्रूट दिंदा मिकी इयां बड़ी खुशी हुंदी उसी बूह्टे गी दिक्खिये सबेरे उट्ठियै बाहरे गी नजर पानी ते बूह्टा लब्भना शामी सोना होवे तां बी उसी दिक्खिये जाना इयां उमां बहुत मजा आंदा ते बस में इयै सनाना चाहन्ना तुसेंगी